भारतके इतिहास तऽ बहुत ही पुराना छै हमरासनी तऽ शुरूसँ ही की कम कभी अथी र क्षेत्रमे रहलै ओ की चीज कहै छै द्वारका रहलै ओकरा बाद रामायण राम अथी अयोध्या एल एलै बहुत पुराना क्षेत्र हमरानी सनातनी धर्मसँ हमराएनी इतिहाससँ ही ऐलो छै आओर बादमे भारतपर जे छै मुगल सम्राज्यके अते अङ्ग मुगल सम्राज्यके द्वारा मुगल शासकके द्वारा हमरा भारतके जे छै गुलाम बनेलकै ओकरो बाद जे छै ओकरो बहुत दिन शासन दू सए साल लगभग शासन ओकर बाद जे छै मुगल साम्राज्यपर भी अङ्ग्रेज चढ़ाइ करिके जे छै हमरो देशके दो एक सए सालतक गुलाम राखिके दू सए एक सए साल गुलाम रखिके ओकरा भारतरे आदमी बहुत प्रताड़ना बहुत जिन्दगी कष्टमय जीवन जिअ पड़लै ओकरो बाद भी भार भारतके आजाद करय वास्ते हमारा इहाँ बहुत हमारा सुभाष चन्द्र बोस ऐसनो नेता होलै आ बहुत ऐसनो क्रान्त क्रान्तिकारी छलै चन्द्र शेखर आजाद छलै भगत सिंह छलै बहुत केतनाके नाम बोलियौ ओतना बोलय लेल अस सम्भव नहि छै बहुत सारा सेनानी मिलि कऽ हमरा देशकेँ आजाद करयमे बहुत योगदान देलकै जकरामे मुख्य रूपसँ जे छै जे आजादीके जे छै मजबूत डोर ठा थामि कऽ ओ महात्मा गाँधी थामलकै जे के उन्नैस सए सैंतालिसमे हमरो देश आजाद भेलै तभीसँ हमरा ई सही जि जिन्दगी मेरा देश बहुत आर्थिक स्थिति उस टाइम जिस टाइम हमर देश आजाद भेलै हमरा आओरके आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर छलै जकरा कारण जे छै ओ कि हमरा इहाँ बहुत गरेबी छलै धीरे धीरे सरकारके द्वारा सैंतालिसके बाद जे छै अलग अलग योजनाके द्वारा लाल बहदुर शास्त्री हमर जब प्रधानमन्त्री हमरो देशमे बनलै जय जवान जय किसानके नारा दए कऽ जे छै अपना देशमे जहाँ बञ्जर जमीन छलै उहाँ फसल उपजा कऽ हमरो इहाँ जे छै हरित क्रान्ति र नारा दए कऽ इहाँपर जे छै ई देशके आगे खे खेतीमे भी अग्रसर करके आओर फिर बाद मे जे छै धीरे धीरे विकासशील आओर सनि भी क्षेत्रमे बहुत सारा काम करिके